जों दा जों माबा मोनसे बिजनेस मावनांगौबा जोङो दा जोङो बिदिनो गामियावबा नों बर'निनो रायलायनानै जायो आरो जों दा मा मैगंफोर बायदिसिना मैगं बायनाय आरो साहा दखानाव हाबनाय मोनसे बिजनेस बिजनेस खालायनांगौबा जोङो बर' रावजोंल' जायाना जों बाहायबा मालायनि रावखौबो बाहायनांगौ जायो जों बाहाय बिदिनो रोङाबाबो नोङो जा जायाबाबो नोङो थथ' थाथा हारसा रायलायनांगौ जायो जोङो दस्रा जायगायाव थाङोबा नोङो माबा मोनसे बिजनेस मावनांगौबा नोङो जोंनि रावआ बर' रावाल' बाहायनानै जायाना नों बाहाय दस्रानिबो रायलायनांगौ जाहैयो जोङो बाहाय बाहाय हारसा रायलायनांगौ जाहैयो बाव हिन्दी रायलायनांगौ जाहैयो एसामिस रायलायनांगौ जाहैयो जोङो मालाय देसावथ' जायगायाव थाङोबा आरो जोङो बाहाय जोंनि गामियावल' जोङो दा बर' रायलायनाय जायो आरो दा बर' भासाया जों गामियाव जायगायाव आरो जोंनि जायगायाव बयबो बर' भासा रायलायनाय जायो आरो जोङो दस्रायाव थाङोबा जोङो दा बाहाय हिन्दी रायलायनांगौ जायो आरो एसामिस रायलायनांगौ जायो बांला आरो बहायबा बहायबा जायगायाव बिदिनो जा माबाफ्राव इंलिस जोंबो रायलाय इंलिस रावबो रायलायनांगौ जायो जाबाबो जायाबाबो जोङो दा रोङाबाबो रायलायनांगौ जायो थथ' थाथा रायलायबायनांगौ जाहैयो जोङो दा बिजनेस खालामनो थाखाय खालामनांगौ जायो खालामनांगौबा